ہلو جی جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں جی جی میں شادیہ بول رہی ہوں میں نے چار بکس لیں تھی ان جی تو میں ان کو ٹائم پر سبمٹ نہیں کر پائی ان کی لیٹ فیس کیا ہوگی جی میں نے چار بکس لی تھیں ایک جیوگرافی کی تھی اور ایک ہسٹری کی تھی ایک ہندی کی تھی اور ایک انگلش کی تھی جی میں نے جی میں نے ایک تاریخ کو لی تھی اور اب تیس تاریخ ہو گئی

جی جی جی اچھا اور مجھ کو یہ لیٹ فیس پے کرنے کے کون سے کاؤنٹر پہ آنا ہوگا کاؤنٹر نمبر بتا دیں جی جی اور ٹائمنگ جی جی جی اور پیمنٹ کیسے کرنی ہے آپ کو پیمنٹ کا موڈ کیا رہے گا آن لائن رہے گا یا کیش رہے گا جی اچھا چلے ٹھیک ہے ویسا آپ بتا دیں گی تو لیٹ فیس میں اسی حساب سے پے کر دوں گی نا آپ کا موڈ کیا رہے گا پھر میں اسی حساب سے آ جاؤں گی فیس پے کرنے کے لیے چلیے تو

ٹھیک ہے ٹھیک چلیے ٹھیک ہے اوکے میم بائے